आं मैया सिमला बाजाराव सुइटार बायदोंमोन गाननोथ' बिराद मोजां मोन्दोंमोन दा गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय बिदिनो दामआबो बारा लायाखैमोन जेनेबा गाननानै बिराद मोजां मोन्दोर' दा सुइटाराबो बिल बिलमोन इदिनो गोबाङैनो मोजां मोन्दो